ड्रॉइंग जे छै ने बहुत सुन्दर चित्रकला छै चित्रकला ड्रॉइंग छथिन चित्रमे सबके छै ने से सिखबाक चाही एखन शुरुआती टाइममे कनी दिक्कत होयत कनी जे छै ने आओर कोशिश करबै सुन्दर से सुन्दर चित्रकला करब ड्रॉइंग बहुत सुन्दर चीज छै ड्रॉइंगमे जे छै ने आदमी जे छै ने आदमीके सकल उतर दै छथिन किएकि जे छै ने ड्रॉइंग से बहुत कुछ जे छै ने से आधारित होइ छै किएकि जे छै ड्रॉइंगमे जे छै ने एक दोसरके लगाव रहै छै ने ड्रॉइंग करैके कोइ किछुके चिड़िया बनाबै छै कोइ किछु बनाबै छथिन कोइ दिवार पर पेन्टिंग बनाबै छथि करै छै ड्रॉइंग से जे छै ने बहुत सुन्दर जे छै ने चित्र लेखा छै चित्र लेखामे जे छै ने देख लियऽ चित्र बनाके आओर सुन्दर से सुन्दर चित्र बना आओर जे छै ने आओर चीज जे छै ने ड्रॉइंगमे करू ड्रॉइंगमे हर चीजके क्लास उन्नैत करू आओर ड्रॉइंग से सुन्दर जे छै ने सुन्दर छि आ चित्र दर्शाउ आओर चित्रके सुन्दर से सुन्दर समझाउ लेखक